آج اردو کے تعلق سے بنیادی سوال روزگار اور سرکار کا ہے سرکاریں اردو پر کتنی توجہ دیتی ہیں سیاسی پارٹیاں مسلم ووٹ بینک کو کس طرح استعمال کرتی ہیں اردو کا سوال جوکہ براہ راست مسلمانوں کا ایک بڑا سوال ہے نہ تو مرکز میں کوئی اہمیت پاتا ہے اور نہ ہی صوبائی سرکاریں اس پر توجہ دیتی ہیں اردو کے تعلق سے لیڈران اور سرکاریں اردو والوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتی رہتی ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اس کے باوجود اردو والوں کے جذبات کبھی بھڑکتے نہیں اور وہ اردو کے حال سے بےنیاز نیم غنودگی کی حالت میں پڑے رہتے ہیں جبکہ اردو ہندوستان کی وہ شریں زبان ہے جو سنسکرت اور ہندی کی طرح ہی اس ملک میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی یہی نہیں بلکہ آج بھی عوام کے قلب و ذہن پر راج کر رہی ہے یہ وہ زبان ہیں جسے بجا طور پر ہندوستانی کہلانے کا حق حاصل ہے اردو ایک مشترکہ قومی زبان ہیں یہ ہماری تہذیب اور ثقافت کی شناخت ہے یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہیں یہ انسانی بائی چارہ مذہبی رواداری اور باہمی خیر سگالی کی علامت اور دلوں کو جورنے والی زبان ہیں یہ ہندوستان کی عظیم تہذیبی روایات کی آئینہ دار اور سب ہی مذہبی کے ماننے والوں کا مشترکہ قومی ورثہ ہے حب الوطنی وطن دوستی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں اس زبان نے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دستاویز کی حیثیت رکھتا ہیں اردو ہماری شناخت ہیں ہماری تہذیبی و ثقافتی اظہارات کے ساتھ اردو جو شدت احساس پیدا کرتی ہیں دیگر زبان میں وہ ممکن نہیں بطور خاص بر صغیر ہند و پاک کے حوالے سے اردو مسلم قوم کو ایک لسانی اتحاد بھی ادا کرتی ہے ہمارے ملک ہندوستان میں جن بائیس زبانوں کو آئینی حیثیت حاصل ہیں ان میں اردو زبان بھی شامل ہے